आं गोदो उन्दै समाव माबायदि गेलेयोमोन माबायदि लोगोफोरजों थायोमोन ज' ज' गेले लायोमोन गर गेले लायोमोन आरो गुद गुद गेलेलायोमोन लुखा सुरि गेलेयोमोन जोङो आरो माबानाय गेलेयोमोन लोगोफोरा लिंफैयोमोन आंखौ गेलेनो होननानै आंबो थांखानोसै आरोखि बिमा बिफानाव सोंनानै आइयै आं गेलेहैनो लोगोफोर लिंफैदों आंखौ बैयाव थांनो हाव दुदु गेलेनोबो लिंफैयोमोन लोगोफ्रानो बिराद मोजांखामोन जोंना लोगोफोरा ज' ज' गेलेयो ज' ज' थाङो आरो एसे माबाबाथाय गान बाजना दङबा लिंफैनोसै दा मोनायाव थांगोन दे थियेटार नायनो होनना खाथिबा आंथ' गोजानाव थांखायाहाय आं गोजाननाव नोगोद गिखायो लामाखौनो बारा थाबायखायाखै आं सिनेमाखौनो नायनो थांखाया आं सिनेमाफोरखौबो आं बाखायोमोन आरो आं बारा बेरायनो रोंखायाबो आं थांनोबो रोखायामोन लामफ्रानो बोरैजायमोन बेखायनो आं थांखाय माने गामियावनो बे लोगोफ्रा आंखौ मोजां मोननानै लिंफैयोमोन आरोखि बे लोगोफ्रा आंखौ जि मोजां मोनो आंदि माबा माबि माबा माबि होननानै खेलायनानै जंखायोमोन ना बिसोरखौ आंखौनो लिंफैखायोमोन मानसिफ्रा लोगोफ्रानो आरो आंखौ बिमा बिफायाबो रायामोन बुवामोन जोंनि आफा आइया आंखौ नोगोद अनोमोन माने फिसाजो सानैल'मोन ना ओंखायनो आंखौ बांसिन अनोमोन आंनो देरसिनमोन नालाय ओंखायनो अनोमोन आंखौ थिखोनां अनखायोमोन दे ओंखामखौ आंनोनो आगोल खुरनानै होबावोमोन आङो बे बिमाया अननानै माबायदि होयोमोन आंनो बेदरखौ बांसिन होबावोमोन दै आंनो बैसोरनो होआबाबो आंनो आगोल खुरनानै होयोमोन लोगोफ्रा लोगोफ्रा लिंफैनोसै नालाय आंनो आगोल खुरनानै होग्रोनोसै नालाय ओइ उमुख फैदोहाय गेलेहैनोसैलाय जोंहा नों गैयाबा गेलेनो मोजां मोना नोंखौसो जि मोजां मोनो आङो होननानै लिंफैनोसै ना बै लिंफैखांबा बिनि उनावबो आरो सासे फैबावनोसै बै सासे फैनायखौ मिथिला आरो बियो जाय खिथु खिथु फैखुमानोसै खाथियाव लिंफैनो नाथाय आंहा थांनोसै बिमाया हगार हराबाबो आंहा थांनोसै दाथां होनला बायनोसै मानो थांनांगौ दुगैयाखै नोङो दुगैग्रोनानै थां ओंखाम जाग्रोनानै थां होननोसै आमफ्राय आंहा थांनांगौ गोनां जानोसै आरोखि लोगोफोरजों लोगोफ्रा जा फुरथि आं थांबाथाय नोगोद फुरथि जाखायोमोन आरो लोगोफ्राबो आंखौनो साबसिन मोनखायो दस्राखौ लिंंफैया लासेनो आंखौसो आगोल फैनानै लिंफैनोसै बाल बेबायदिनो खालामोमोन गौराङाव दुगैनोबो लिंहैयो बा खाथियावथ' गैखाया नालाय जाम्फै दं जाम्फैयाव जों दुगैया गुबुंले फैयो गेटनिफ्राय दै फैनायानो एखे गुबुंले खा आं हयले गेलेखाया गौराङाव थांनोसै जोङो दुगै हैनोसै माबा मोनसे दालाङाव नैसिनि खुनथिया दंमोनलायनो बे खुनथियाव गाखोनानै आङो एखखे गोजौनिफ्राय थब्ल'फैयोमोन सिखारनो हाया हां थोनो थोनो मोनलाय लायदों फुवा होनगुलायनोसै बाल आंहा बेखौनो जि थैनोसै नामा नंलाय लायसै आरो आङो दैयाव दुगैहैबा लोगोफोरखौ गालांनानै लोगोफ्राथ' रोङा ना आं नोगोद सानस्रिनो रोंखायो दै गोजावनानैबो थानो रोंगौ आङो मिथिबाय आरो बे लोगोफ्राथ' गोजावनो रोङा सानस्रिनोबो रोङा आंहा मोदोमा रेजेंमोन सिख्ला समाव आराम गोजावना थांबावनोसै बाल आङो ओमफ्राय दुगैनानै फैनोसै न'आव थांसै आरोखि दा फैफिनबावगोन दे होनसै लोगोफ्रा ओमफ्राय आंहा दे दाहाय फै होनलायलायनिसै बाल लोगोखौ ओमफ्राय फैबावगोन आरो बियो मानसिया मोजां मोनखायो नालाय आंखौ लिंफैनो मोजां मोनखायो आरो बिराद मोजांथार बे आं ओंखायनो बिसोरनावसो फैबाय थानो लुबैयोहाय होनसैनो बै सासेनि सिगाङाव ओमफ्राय फैनोसै बियो बिदिनो फैबाय थायो नालाय बे गथ'आबो खाथिनि नालाय आरो आंनि बिब'नि फिसाजोखा आरोखि बियो आंखौ मोजां मोनथारो आरो आंबो फैहाय फै होनलाय लायनोसै आरो गाबोनो अखानायै एसे माबाबा फैबाव दे गाबोनबो दुगै हैगोन दे होनसै गौराङाव ओमफ्राय ओमफ्राय फैनोसै समाय मोनबाथाय